हमरसभके जे मैथिली भाषा अछि से हमरसभके मातृभाषा अछि हमरसभके दादीमाँ छलखिन से कहैत छलखिन जे किछो होइत छलै हेँ तऽ नतिनी सीखायल बुढ़ दादीकेँ से वाक्य हमरासभकेँ बहुत नीक लागैत छलए हेँ आओर एतय माता सीताके जन्म सेहो भेल छन्हि तऽ ओहिपर हमरासभकेँ सेहो गर्व अछि कि माँ सीता एतय जन्म लेने छलथि हेँ आओर मिथिलाके तऽ सभ गौरव बढ़ेने छलथि हेँ एतय जे छोट बच्चासभ अछि सेहो अपनासँ पैघकेँ से बहुत आदरसँ बजबैत छै आओर जे पैघसभ छथि सेहो अपन छोटसभकेँ बौवा बुच्ची कऽ कऽ बजबैत छथि से सुनयमे बहुत नीक लागैत अछि